جی گڈ مارننگ سر جی سر بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی جی سر میں موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اچھا موبائل اچھا کس ٹائپ کا موبائل چاہیے سر جی اچھا اور اچھا اچھا اچھا مطلب کہ فوٹو گرافی اچھی ہو اور بیٹری لانگ ٹائم ٹکتی ہو ٹھیک ہے ہاں تو مل اچھا اچھا فوٹو گرافی بھی اچھی ہو ہاں اچھا میرے پاس سر چار پانچ فون ہیں بلکہ بہت سارے فون لیکن یہ چار پانچ فون بیسٹ ہیں جیسے آئی فون ہو گیا فون اس کی بیٹری بھی ٹکتی ہے اور اور فوٹو گرافی بھی ایک نمبر ہے اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیمسنگ سیمسنگ اس کی بیٹری بھی صحیح ہے اور فوٹو گرافی اس کی بھی ایک نمبر ہے اس کے بعد ون پلس فون ہے ایک ون پلس بھی ہے ون پلس میں بھی آپ کو بہت سارے فیچرز مل جائیں گے سیٹنگ مطلب کے فوٹو گرافی میں اور بیٹری میں ہر طرح کے فون اور اس کے بعد فون آپ جیسے آپ کا ہے ریڈمی کو فون ہے ریڈمی کے فون میں بھی آپ کو بیٹری لانگ ٹائم مل جائے گی اس میں بھی اور فوٹو گرافی بھی اس میں مل جائے گی جیسے ریڈمی نوٹ ٹین ہے ریڈمی الیون ہے ریڈمی ٹویلو اس طرح جو ہے اور آئی فون کی سیریز میں بھی آتے ہیں تو آپ کس ورائٹی کا فون لینا چاہیں گی بتائیں گے آپ کون سی کمپنی کا فون لیں گے آپ سب سے بہتر فون اس میں ہے سیمسنگ ہے جو سیمسنگ گیلیکسی الٹرا ایس ٹوینٹی تھری ہے سب سے بیسٹ فون ہے یہ مطلب فوٹو گرافی کے حساب سے اور بیٹری لاسٹنگ بھی اس میں کرتی ہے ٹھیک ٹھاک یہ سر یہ فون ہے ایک لاکھ لگ بھگ تیس ہزار کا فون ہے یہ جی اور دوسرا فون جو آئی فون سر وہ بھی ایسی ہے اس کی اس کی فوٹو گرافی بھی ایک نمبر ہے اور بیٹری لانگ ٹائم بھی ہے تو وہ ایسی وہ اس سے کچھ کم میں ہوگا اس سے ٹویلو ہے تھرٹین ہے ففٹین پرو ہے تو آپ کو مل جائے گا ہاں سب بہتر ہے

مل جائیں گے بس پینتالیس چالیس تک

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ